ہمارے ملک میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر لوگ گھومنے آتے ہیں تیوہاروں پر اور کئی کئی موقعوں پر گھومنے آتے ہیں جیسے کہ لوگ تاج محل دیکھنے جاتے ہیں اور ہم لوگ بھی کبھی جاتے ہیں گھومنے کے لیے کسی تیوہار پر گھومنے جاتے ہیں اور دہلی میں جیسے کہ جامع مسجد ہو گئی جامع مسجد میں لوگ گھومنے جاتے ہیں بہت بھیڑ رہتی ہے اور لال قلعہ ہو گیا اور انڈیا گیٹ ہو گیا اور اکچھردھام مندر ہو گیا اور یہ ساری جگہ پر بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے اور سب اپنے بچوں کے ساتھ ہی گھومنے کے لیے آتے ہیں یہ تیوہار ہی ہماری ثقافت ہے اور اس سے ہی ہماری تاریخ کا پتا چلتا ہے اور ان چیزوں کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا بھی بہت ضروری ہے ان چیزوں کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا بہت ہی ضروری ہے